आं बेयाव थांनानैहाय जोबोर गोजोन्नाय मोनदों माने बेवहाय बिफां लाइफांजों समायना बुंफबनाय आरो जिब जुनार बायदिसिना बायदि बायदि रोखोमनि नुनो मोनबोदों जेरै गल्देन लंगुर मोसा मोख्रा सिखिरि बेबायदि आरो बेजों लोगोसे बे हाग्रामानि खाथियावनो भुटान दैमा बोहैबोनाय दं जेखौ होनो संकश बे दैआवबो जों थांनानै दुगैहैदों बेबायदि रखमनि गोजोननायखौ मोनबोदों बेयाव थांनानै आरो बेजों लोगोसे गोबां बारहावा नुनो मोनबोदों बिफां लाइफांजों बुंफबनाय बे जायगाया बायदि रखम बिबारबो जोङो नुनो मोनदों बेयावहाय खोफौ बिबारनि गोबांथार रोखोमफोरखौहाय नुदों बेबायदि गोजोन्नाय बेबायदि बायदिसिना आबहावाखौ नुदों आरो बेजों लोगोसे मैदेरखौबो नुनो मोनदों मैबो नुदों बेबायदि आरो